थाणा राज्य में बस रेल यात्रा थी टैक्सीअ जेहाम आहिनि पर माण्हू थाणा में परिते परिते हंधु नौकिरियूं कनि ॾिया वञनि था त अगरि उहे पंहिंजे काड़ सां या त बस सां वेंदा आहिनि हुनमें घणो ई वक़्तु लॻी वेंदो आहे रेलगाॾी तकिड़ो ई हिकु खां ॿिए हंधु पहुचाईंदी आहे ऐं इनमें वक़्तु बि तमामु घटि लॻंदो आहे माण्हुनि खे अचु वञु ज सहूलियत मिलंदी आहे भाड़ो घटि लॻंदो आहे